जय झूलेलाल जी हा अछा हांजी हांजी बिल्कुलु अवेलेबल आहे जी हा हिन में मैडम हिकु मॉडल ईंदो हुओ सैमसंग गेलेक्सी एस ट्वेंटी लाइट करे हिन में जेका हिन जी बेट्री आहे उहा पंजतालीह सौ एम एच जी ईंदी आहे ऐं जेको अठ जीबी रैम हूंदी आहे ऐं हिकु सौ अठावीह जी बी हिन जी इंटरनल स्टोरेज थींदी आहे न न हिन में हिकु हिन में हिकु ई मॉडल ईंदो आहे हा हिन हिन में जेको तव्हां मूंखे मॉडल नंबर दसियो सदियो आहे हिन में हिकु ई मॉडल ईंदो आहे ऐं अठ जीबी रैम ऐं हिकु सौ अठावीअ जीबी स्टोरेज सां गॾु ईंदो आहे इन में एसडी काड बि लॻी सघंदो आहे उहो हाएब्रिड थींदो आहे हा हा हिन जो हिन में ट्रिपल कैमरा सेटअप ईंदो आहे पुठियां अठतालीह मेगा पिक्सल जो हूंदो आहे ऐं फ्रंट जेको हूंदो आहे हुन में ॿटीह मेगा पिक्सल जो केमेरा थींदो आहे न न उहो थींदो हुओ मैडम पहिरीं हाणे कंपनी ॾाढो सुधारु कयो आहे पंहिंजे प्रोसेसर में हाणे हिन में जेको प्रोसेसर अचे थो उहो ओक्टा प्रोसेसर आहे स्नैपड्रेगन अठ सौ पंजहठि सां गॾु भई इहो आहे सभिनी खां मथे मञियो वेंदो आहे न न हिन में हिन खां तव्हां ॾाढी सुठी फोटोग्राफी करे था सघो हिन में टेन टाइम ज़ूम आहे हिन में ई अगरि तव्हां ज़ूम करे ॾिसंदा त तव्हां चांद ताईं बि ॾिसी था सघो पर जेका हिन जी जेका मेन ख़ासियत आहे त उहो आहे इन जी स्क्रीन जीअं हिन जी स्क्रीन आ सुपर एमोलेड स्क्रीन आहे ऐं हिकु हज़ार असीं खां चोवीह सौ पिक्सल ताईं तव्हां उन में क्वालिटी खे ॾिसी था सघो ऐं फोटो बि खिची था सघो हिन जी हिन जी हिन जी क़ीमत आहे पंजवंजाहु हज़ार न मैडम हिन में डिस्काउंट न आहे ई उहो ई आउट ऑफ स्टॉक हलंदो आहे हेतिरो विकिणिजंदो आहे असांजो इहो मोबाइल स्टॉक में हूंदो ई कोन्हे ऑडर ते घुराइणो पवंदो आहे हिन में वेटिंग थी हले पर असां वटि हाणे ॿ पीस पिया आहिनि अगरि तव्हांखे खपे त ॿुधायो मां हिन खे हिन में तव्हांखे ॿिया बि इन जा फीचर्स ॿुधाए थो छॾियां जीअं इहो हिकु त इहो फाइव जी कनेक्टीविटी वारो मोबाइल आहे ड्यूल सिम आहे त ड्यूल सिम हाएब्रिड वारो आहे हिन में छा थींदो की तव्हां हिकु सिम लॻाईंदो ऐं हिकु मेमरी काड लॻाए सघंदो या ॿ सिम लॻाए सघंदो त मेमरी काड न लॻी सघंदो त ईअं थींदो आहे हा ॿ पोट आहिनि हिन में हा हा हिन जो जेको वेट आहे उहो आहे हिकु सौ छहासी ग्राम एंड्रॉइड टेन वर्ज़न सां गॾु ईंदो आए इहो हा तव्हांखे कलर कलर कहिड़ो खपे हिन में तव्हां ॿुधाईंदो मां ॿुधाया थो तव्हांखे हिन में हिकु डार्क ब्लू आहे ब्लैक आहे ऐं सी ग्रीन कलर आहे ठीकु आहे डन जय झूलेलाल